ते असें बी बड़ा किश मतलब जिसलै अस निक्के हे ते ओल्लै पापा होरें जोग ते रक्खी दी होंदी ही ते जोग पिच्छे ओह् केह् आखदे उस्सी हल्ल लांदे हे ते हल्ल पंजाली ते हल्ल पंजाली ते इ'यै उ'नें गुड्ढने ते दराटियां परथियें कन्नै गै कम्म चलदे हे ते हून अज्जकल बड़ा अडवांस होई गेदा सब किश पैह्लें नेहा नेईं रेह्दा ऐ पैह्ले पैह्ले जिसलै ओल्लै साढ़े दादे पड़दादे करदे हे ते ओल्लै बड़ी घट्ट जीमींदारी होंदी ही हून ते मशीनें कन्नै होंदा सारा किश ओल्लै हत्थें कन्नै करदे हे हत्थें कन्नै करदे हे ते हत्थें कन्नै करने बिच्च ते मतलब मशीनें कन्नै करने बिच्च बड़ा फर्क होंदा हा ते ओल्लै देसी हैल पांदे हे घर डंगर रक्खे दे होंदे हे उं'दा गोआ कट्ठा करना मतलब गोआ कट्ठा करदा रौंह्ना कट्ठा करदा रौंह्ना जेल्लै बड्डा मतलब कुतै मतलब पक्की जंदा हा पूरा त्यार होई जंदा हा फिर ओह् जमीन च इक इक टोकरी कन्नै सारै टोकरी करी करियै ते उस्सी सुट्टना सारी जमीं बिच्च मलाना उस्सी फिर जोगा कन्नै बाह्ना बाहियै फिर निक्की निक्की खुंग्गियां खांग्गियां पत्तर पुत्तरे सारे चुनने इ'यां मतलब साफ सुथरी बनानी बाड़ी ते फिर जिल्लै कुतै बरखा बरनी ते बरखा बरने पर टैमा दा बीऽ जेह्ड़ा लाई ओड़ना ते ओल्लै अस यूज़ ओल्लै पराने जमाने हे ते मतलब बड़े हथ्यार यूज़ होंदे हे इ'यां जि'यां परथी होई ऐ गैंती केही एह् निक्के मुट्टे सब किश हून ते हर इक चीजा दी मतलब मशीनां आई गेदियां न मतलब अज्जकल बाह्ंदे बी लोक ट्रैकटरां कन्नै ते फिर ओह्दे बाद राह्न्नी बी ट्रैक्टरां कन्नै पानी नेईं आवै ते बौह्रें चा लेई औना उद्धरां जाइयै ते जां फिर केह् आखदे मुल्लै गै सब किश ऐ ओल्लै हैल पांदे अस ढेरा दा हून हैल जेह्ड़ा पांदे लोक यूरिया होई गेआ एह् होई गेआ मतलब देसी हैल मतलब अंगरेजी बड़े हैल आई दे अज्जकल उ'ऐ सुटदे न ते हैल खलारियै जैह्र खलाने आं अस अपने आप गी ते पैह्ले बिच्च ते हूना बिच्च फर्क ऐ तां गै अंदू लोक बड़े जोरा आह्ले होंदे हे ओह् देसी चीजां राह्नियां बाह्न्नियां खानियां उं'दे कन्नै ते देसी गै खराकां हियां अज्जकल अंगरेजी मतलब हर इक चीज अंगरेजी ऐ ते अंगरेजें आंङर जोर न फिर अंदू उमरां बी लोकें दियां होंदियां हियां साढ़े जेह्ड़ी मेरे मेरी अपनी गै दादी इक सौ बीएं साले दी ही ते दादा मेरे में दिक्खे नेईं ऐ हे दादी जेह्ड़ी इक सौ बीएं साले दी ही मगर हून हुना आह्ले टैम बिच्च ते उं'दे टैम च बड़ा फर्क हा उसलै देसी रुट्टियां हियां असें बी थोह्ड़े चिर चलो देसियें च कड्ढै दा ऐ ग्रांऽ दे रौंह्ने आह्ले आं हल्लै ते असें मतलब हैल शाल आह्ला थ्होड़ा फर्क ऐ मगर सीटियें च अज्जकल ते छड़ा उ'ऐ बिका दा ऐ जैह्र हर जगहा मतलब दुद्धा च बी कैमिकल बनाइयै बेचा दे न हर इक चीज मतलब घरा दी चीज जेह्ड़ी घरा दी होंदी देसी चीजां खाने कन्नै बंदे च ताकत रौंह्दी ते मता टैम कड्ढदा ते एह्दे खेती बाड़ी औजार अस यूज़ करने जि'यां उन्ना होई गेआ धराटन गुड्डन ते परथियां ते फिर ओह्दे बाद हल्ल पंजाली ते होर टोकरियां शौकरियां बड़ा किश यूज़ करने होन्ने जेह्ड़े बक्खरे बक्खरे त्यार मतलब जमींबाड़ी आस्तै यूजस होंदे न